हाँ हमारे बचपन में तो ही सिर्फ़ हिंदी में पढ़ाई होता था लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे यह टेक्नोलाजी आई और जि डिजिटल होने लगा सब कुछ तो अब तो हर जगह पर हिंदी में भी काम तो कम हो रहा है इंग्लिस से अधिक हो रहा है चाहे बैंक कोई आपिस हो हमारे स्कूल हो हम बच्चों को भी इंग्लिस पढ़ाते हैं तो इसी तरह मतलब चल रहा है इंग्लिस का काम भी ठीक है हम लोग का भी ऐसा है कि पहले हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिस नहीं बोल पाते थे और सब कुछ हम लोग सीख लेते हैं किसी के सहारे नहीं रहते हैं कि वे बोलेंगे त हम सीख लिखवाएँगे कुछ नहीं तो जो भी कुछ भी हो रहा है इंग्लिस में वह भी सही है हमरा हिंदी भी सही है हमारे इंग्लिस के साथ हमारा राष्ट्र भाषा हिंदी भी रहना चाहिए और कोई भी मीटिंग हो रही है उसको हम लोग ही आ रहा है इंग्लिस में त हिंदी में हम लोग को इतना सिखाया गया है कि हम लोग उसको हिंदी बदल लेते हैं तो हर चीज़ का उपयोग हो रहा है जिसको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से समझ लेता है यह नहीं हैं कि हम इंग्लिस में आ गया तो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम नहीं कर सकते हैं हम लोग उसको हिंदी में करके समझ लेते हैं तो किसी के किसी देश के आगे ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बोल नहीं सकते इंग्लिस भी बोल लेते हैं हिंदी भी बोल लेते हैं हर जगह इंग्लिस हिंदी है अच्छी बात है